हेलौ आत्सा

होनबा नोंसोरो ओरैबायदि खालामग्रो आत्सा नोंसिनि जायगायाव बिदि दैबाना एथ'ग्राब जादों होनबा बिदिनो न' बांफ्राबोथ' बायदों जानो हागौ नङा होनबा औ होनबा बिदिबाथ' होनबा नोंसोरो जेन'बा बेथ' दे जेबो नङा टिङा टिङाथ' दे जेबो नङा नोंसोरो ब्लक निफ्राय माखासे समनि गेजेरावनो नोंसिनि गामि गामियाव आरोखि गावबुरा गावबुरानाव एम चि बदि थाया होनबा बिसोरनाव टिंखौ राननानै हरखासिगोन आरोखि सप्तासेसोनि गेजेरावनो ओमफ्राय बे आबादनियाथ' जेन'बा माय दै माबा जानाया बिसोरो नोंसोरो बिसोरखौ एक्सट्रा नो गामिनिफ्राय एप्लिकेसन एग्रिकालसार अफिसाव होनांगोन आरोखि ना माने ब्लक औ औ एग्रिकालसाराव होनांगोन ओमफ्राय बे जेनेबा माखासे बे दैजों माबा न' बां माबा जानायफ्रा बे जेबो नङा दे नोंसोरो बेखौबो ओरैनो सोर सोरना माबादि लोमदों सोर सोरना माबादि लस जादों बिसोरखौ नोंसोरो हिसाब लालायलायनानै मिथिबाय ओरैनो गामिनि गावबुराफोरजों औ गामिनि गावबुरानि साइन लानानै स्टाम लानानै नोंसोर ब्लकाव होफैबानो जाबाय आरोखि माबा एप्लिकेसन होफैदो दे ओरैनो टिंफोरखौथ' ओरैनो जाय जाय एफेक्टेद मानसि बिसोरखौ गावबुराफ्रा गावसोर रानथोंसै एम चि बदि या जों बिसोरनो दैथाय हरगोन आरोखि ओरैनोबाबो औ दे दा नोंसोरो एप्लिकेसन लानानै फैबानो जाबाय आरोखिना

औ औ दे दे जागोन दे जेबो नङा दे